हैलो हैलो हँ खुलल है हँ हइ कथी लेबै सेब हइ सन्तरा हइ आम हइ अङ्गूर हइ केला हइ अनारस हइ अहाँ कथी लेबै कथी केला सए रूपैये दर्जन सए रूपैये दर्जन हँ नहि हम सए रूपैये देब हँ बाजू उँ आम है एक सए बीस हँ नहि

ओ नहि सेब केला लेबै तऽ एक सए रूपैये दर्जन मिलत आओर आम लेबै तऽ एक सए बीस रूपैये किलो हँ नहि एक सए बीस एक सए बीस रूपैआमे एक रूपैआ नहि कम करब अहाँ हर बार ऐसे ही करैत रहै छियै दस बीस कम करबैत रहै छियै हमरा दस बीस रूपैआ फायदे होइ है नहि तऽ आओर किछु किछु लेबै तब हो जायत दू चारि रूपैआ कम अहाँ सीधे दस बीस रूपैआ कम हम्म नहि नहि कम नहि होत अहाँ सब बेर एनाहिते करैत रहै छियै

नहि नहि नहि हम उधारवला काम नहि करै छियै पैसा नगदी नहि नहि नगदी लेबै हँ एक किलो आमके भऽ गेल एक सए बीस रूपैआ आओर एक दर्जनके केलाके भऽ गेल एक सए रूपैआ दू सए बीस रूपैआ लऽके आबू तब मिलत नहि तऽ नहि मिलत कथी अनार एक सए साठि रूपैये किलो नहि नहि कम नहि होत अहाँ सबमे कम कम करेबै तऽ हमरा फायदा की होतै नहि नहि नहि कम आर नहि होत नहि अइ हम्म अहाँ बहुत मोल जोल करै छियै नहि अहाँ बहुत मोल जोल करै छियै ठीक है दोकानेपर आबू ठीक है रखै छी